ہیلو سر آپ اولا ڈرائیور بات کر رہے ہیں یا اولا ہیڈ آفس سے بات کر رہے ہیں جی سر میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک ٹیکسی آرڈر کیا تھا مجھے ڈومریا گنج سے اٹوا تک کا سفر طے کرنا تھا میں ڈومریا گنج میں کھڑا تھا مجھے ایک بائک نے پیچھے سے ٹکر مار دیا جس کی وجہ سے میں تھوڑا زکھمی ہو گیا ہوں تو میں نے بھی پیسے بھی پیمنٹ کر دیے تھے اور اب مجھے ٹیکسی کینسل کرنا ہے تو آپ میری معاملات کو دیکھتے ہوئے ٹیکسی کو کینسل کر دیں اور میرے جو بھی میں نے رقم ادا کی تھی وہ واپس کر دیں بڑی مہربانی ہوگی